میرے خیال میں اردو زبان بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ متاثر صرف انگریزی زبان سے ہو رہے ہیں اور اپنی جو مادری زبان ہے اردو ان کو چھوڑے جا رہے ہیں حالانکہ اردو بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ ہماری مادری زبان ہے اور ہمیں اسے نہیں بھولنا چاہیے جو قوم اپنی زبان اور اپنے لوگوں کو بھول جاتی ہے اپنی زبان کو بھول جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی وہ اپنا وہ کسی دوسرے سے دوسرے کے خشاشی بن کر رہ جاتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اپنی خود کی زبان تھی اور اردو زبان صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی زبان ہے بلکہ یہ زبان ہر کسی کے لیے ہے اور اس زبان میں بہت نفاست ہے اس زبان کی شاعری بہت مشہور ہے اور اردو زبان کی شاعری آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کتنی اس کے اندر رعنائی ہے اور کتنی خوبصورت زبان ہے اس خوبصورت زبان کو ہمیں باقی رہنا چاہیے اور یہ ہماری ذمے داری ہے کہ ہم ان کو باقی رکھیں اپنے بچوں کو سکھائیں اور وہ بچے اپنے بچوں کو سکھائیں جب وہ بڑے ہو جائیں ہماری زبان کو باقی رہنا بہت ضروری ہے اردو زبان کافی قدیم زبان ہے اور یہ پانچ چھ زبانوں سے مل کر بنی ہے تو اس زبان کو سمجھنا اور سکھانا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اور بہت آسان زبان ہے اس لیے اور اس آسان کے ساتھ ساتھ اس زبان کے اندر نفاست بھی بہت ہے اس لیے ہمیں اس زبان کو سکھانا ضروری ہے